آپ لوگ تو جانتے ہیں اردو زبان ایک بہت پیاری زبان ہے اور اردو زبان ہمیں بڑوں کا عزت اور چھوٹوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سرکاری اور غیر سرکاری آفیسوں میں بھی اردو کا استعمال کیا جاتا ہے اور اردو ایک بہت میٹھی زبان ہے جس میں ہم لوگ کو بولنا چاہیے بچوں کو سکھانا چاہیے اور ہمیں اردو میں ہی بات کرنا چاہیے زیادہ تر کوشش یہی رہے اور بتانا چاہوں گا کہ اردو کیسے سیکھیں اور لوگوں تک کیسے پہنچائیں کیسے بتائیں ہماری طرف سے ایک اس تصویر ہے اردو بولیں اور لکھیں اردو سیکھیں اور سکھائیں اردو کتابیں پڑھیں اور پڑھوائیں اور اردو تنظیم میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر کے جائیں اور سوسل میڈیا پر بھی اردو کا پرریوگ کریں اپنے بچوں کو اردو سکھائیں اور خود بھی اردو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اردو زبان بہت پیاری زبان ہے ہم ہماری کوشش رہے گی کہ اردو زبان ہی بولیں اور اسکولوں میں بھی ابھی اردو کا بہت زیادہ سیکھا سکھایا جا رہا ہے اور جس کے لیے اردو ٹیچر بھی بہالی کی جا رہی ہے